जोंहाथ' हाल मावग्रा हिसाबै मोसौ मोसाखौथ' जेनेबा लोमजायो बबेबा समाव मानसि जेरै लोमजायो बेबादिनो बिसोरबो लोमजायो आरो सौखा जायो बा मालाबा हालेवनाय समफ्रावबो फाल दानो नालाय फाल दाननाय समावबो बेबायदिनो हालेवनो हाया जायो बेहाय बिदिनो सानथाम सानब्रैसो दोनथ'नांगौ जायो आरो फाल दाननाय समाव हालेवनायाव आरो बिदिनो लोमजायो बिसोरो गांसो जानो हाया सौखा जायो बे सौखा जानायाव जोङो माजों फाहामनो हागोन माजों फाहामनो हाया जोंहा बेखौ बिदिनो मोसौनि मुलि बरि दं आरोखि जाहारन खालामग्रा बे जाहारन बरिजों जोङो दौनाय जायो आरो बेखौ दौवोब्ला मोसौआ हामो आरो बेमारफ्रा लोमजााय मानायफ्रा गायो बिदिनो एसे गोबाव सम नांगौ आरो मालाबा सौखा जायो बिदिनो बबेबा समावथ' दैफ्रावबो हाब्रु बायदिसिनाफोरावबो खानानै दोनोबा मोजां जायो आरो जों माजों फाहामनो हागोन माजों फाहामनो हाया माजों हामहोनो हागोन माजों हामहोनो हाया जों बेफोरबायदिनो खायदा खालाम खालाम जोङो मोसौफोरखौ नायनानै खानाय जायो आरो मालाबा बिदिनो मुलि दौनांगोन आरो बिदिनो साया सायख्लुमफ्राव दोननांगौ जायो सायख्लुमफ्राव दोनाबाबो बिदिनो बांद्राय सान्दुं गोसायावबो दैज्लां समावथ' सान्दुङाव दोननो हाखाया बिदिनो सान्दुङाव दोननांगौबाथाय बिदिनो सान्दुंजोंंनो थैयो आरो सान्दुंजों थैबाथ' हनै जोंहाबो मावनो दांनोबोथ' मोसौ मोसाफोरखौ मोना जायोना जोंहा मोसौ मोसाजों मावनानै जानांगौ नालाय दा जों बेखायनो मोसौफोरखौ बिराद आदर खालामनांगौ जायो नैबे आदर खालामनाय समफ्राव जों जुदि आदर खालामनो रोङा नायसननो रोङाबा बिसोरबोथ' मानसि आदर खालामाबा साया सायख्लुम नागिरनानै थानो रोङा आरो बिसोरथ' रायलायनो रोङै बुस्थुफोर नालाय दा जों मानसियानो नायै नायै आदर खालामनांगौ जायो आरो मोसौफोरखौ बबाव सायख्लुम दङ बबाव सायख्लुम गैया बेफोरखौ खानांगौ नायनानै दै अर दौनांगौ जायो बेफोरबायदि खालामनांगौ जायो आरो जोंहा आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा मोसौ गैयाबाथाय आखाइ बायनानै थानायफोर बायदि जायो बेखायनो जोंहा दा मोसौफोरबो थानांगौ मोसौफोर थाबायबायोबा जोंहा जोबोर मोजां जायो आरो खामानि दामानि मावस'नाय मानायफ्राव मैगं थाइगं मावनाय माइ गायनाय जों मोसौ नङाबानो जोंहा आखाइ गैखाया आखाइ बायनाय बायदि जाखायो जोंहा आरो जोङो बेफोरबायदिनो मोसौफोरखौ गांसो नायै नायै खायाबा मोसौफ्राबो उदै बुङा आरो बेफोरबायदिनो नायनानै दै अर दौनांगौ आदर खालामनांगौ जायो आरो जोङो जों मानसिफ्रा आदर खालामाबाथ' बिसोरथ' माबानो रोङा नालाय जेनेबा गावसोरो नागिरनानै जानो रोङा जायो ना मानसिफ्रासो जेरै बबाव गांसो दं गांसो गैया बेफोरखौ नागिरनानै खानांगौ जायो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जोंथ' दा जेनेबा दैज्लां बोथोरावथ' दा जोंहा जेनेबा माइ गायनाय मा गायनायाथ' बारग'लांबाय आरो नै दा जों दा मैगं थाइगं फोनायनि सम सौफैलायबाय दा मैगं थाइगं फोनायफ्रावबो जों बेफोरबायदिनो मोसौफोरखौ जों हाल खदालफोर दैनानै मावनानै जानांगौ जायो आरो जोंहा